हमने सबसे अप्रत्याशित चीज ये देखा है कि जो हमने देखा है जो हमारे साथ हुई है एक बार वह घटना जैसे कि मैं कहीं जा रही थी मैं एक बार रेणुकूट जा रही थी और अचानक से जो सामने बस के सामने हादसा हुई मैंने उसपे हाय किया उसको मैंने देखी और मैं देख कर उसकी तस्वीरें भी क्लिक की लेकिन उससे जो दर्दनाक चीज़ें थी वह मैंने पोस्ट की उसके बारे में भी लिखा कि हमें यह ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए यदि सड़क से कहीं कोई जा रहा हो तो अपने सीधी रोड देखकर ही चलें और इस बारे में मैंने यह लिखा कि अपनी कभी भी ध्यान भटकानी नहीं चाहिए हमें जिस रास्ते पे चलते हैं हमें सीधी रास्ते ही चलनी चाहिए हमें रास्ते छोड़कर कहीं बीच में नहीं चलनी चाहिए इस पोस्ट के साथ मैंने यह लिखा यह तस्वीर के साथ क्लिक करके ही इस बारे में मैंने इस चीज जो देखी उसी के बारे में मैंने विकल्प से लिखी